میری کھیل سے جڑی سب سے زیادہ پسندیدہ یاد وہ ہے جب میں نے اپنے اسکول کے ٹورنامنٹ میں پہلی بار فٹبال کا میچ جیتا تھا اس دن میں نے گول کیا تھا اور ساری ٹیم نے مجھے بہت سراہا اس کامیابی سے مجھے بہت خوشی اور اعتماد ملا